औ नोंस्रा माइ गायो नोंस्रा माइ गायो ए ए जोंहाबो जाहा गायनांगौमोन हाय गायजाबाय मोन खोथिया या मानसिखौनो मोननो नागेरा मानसिखौनो आरो साथामसो मोनबा साथामसो मोनबा हामगौमोन औ साथामसो मोनबा हामगौमोन मानसिखौनो मानसिखौनो नागेरबाबो नागेरनो नो मोना सोलाबा गायनाया साननैसो थाबानो गायजाबाय औ नोंहालाय फाथो खुबैआखै फाथोबो दङ माइबो गायनांगौ जि जारलासो मोनबाय आङो हाजिराखौबो नागेरबाबो मोना ह'नै

माइ गायनायाबो जि खस्थ मानसिखौनो मोननो थाङा औ औ औ औ औ फाथोबो दं ह'नै ओरै फाथो दाननो ना माइ गायनो सो जालाय लांबाय बोरायाबो बोराइआबो बायो फाथो दाननो हाजिराखौनो लानांसिगोन हाजिराखौनो

जोंहा बांसिनानो रनजितसो गायो बांसिनानो औ उम नै दा आमथिसुवानि सिगां गायखां नांसिगौसो आमथिसुवायाथ' नै दा मैया शुक्रुबार ना नै दा फैगोन शुक्रुबार आवनो आमथिसुवाया ओंखायनो साननै सानथामसो सिगां गायनो हाबा हामगौ नंदोंमोन आङो नों माला सोलाबो ए दे होमबालाय औ